राज्य में ऐसे बहुत सारे प्रमुख धार्मिक स्थल है एवं पूजा स्थान मौजूद है जैसे हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में हम देखें तो कई सारे मुख्य धार्मिक स्थल मौजूद है जैसे राम मंदिर अयोध्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर एवं काशी जिसे हम सांस्कृतिक भव्यता के नाम से जानते हैं जहाँ भगवान विष्णुनाथ का एक उत्तम मंदिर मौजूद है जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग एवं कुछ विदेशी लोग भी हमेशा ही भगवान शंकर के पूजा एवं दर्शन करने जाते रहते हैं